बाइकजों आं बेरायदोंमोन नाथायब्ला दिनैसिमहालागै बिदि दावबायारि जायगायाव आं बेरायस्लाबनो खाबु मोनाखै बा बेरायनो आङो हायाखै नाथायब्ला आंहा गोसोआव जि थांखि दङ आं जेब्ला गाव मोनसे मोजां बाइक बायनो हागोन अब्ला आङो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायावहाय बेरायगोन होननानै आं सानो मानो होमबा बाइकजों बेरायनो जि मोनसे रंजानाय बे रंजानायानो जोबोर मोजां आरो जोङो बाइकजों बेरायोब्ला जि खाथि खालानि जायगाफोर बे जायगाफोरखो जों मोजांहै नायनो हायो बे जायगाफोरखो जोङो मोजांहै हाबग्लुंनानै बेनि बागै जों मोजां मोनथिनो हायो आरो जों बिनि बागै मोजां खोथाफोरखौ बा बि जायगानि बे ओनसोलनि खोथाफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो आरो दोनैसिमहालागै आं बाइकजों बेरायाखै नाथायब्ला फैबाय थानाय समाव आं बाइकजों बेरायनायनि आंहा मोनसे थांखि दङ आरो आङो भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनो गोसो दङ बावैसो भारतनि भारत हादरनिनो मोनसे रायजो वेस्ट बेंगोल बे वेस्ट बेंगोलनि जि लेपचिका होननाय मोनसे जायगा दं बे जायगाया जोबोर मोजां आरो बे जायगाया भारत हादोरनि बर्दार खाथियाव दङ बे जायगाखौ बारब्लानो जों मा मोनो वेस्ट भुटानखौ जों मोनो आरो भुटान जयेन्तिया हिलनि सेराव दङ आरो बे बे जायगाया जायखौ लेप स्काइ होननानै बुङो आरो बे जायगायाव जोङो बाइकजों एसे थांनानै हाजो गोजौवावहाय जोङो गाखोहैनांगौ आरो आरो बे जायगाया जोबोर समायना जोबोर रमायना बे जायगायाव गोदो गोदाय समनिफ्रायनो थाबोबाय थानाय सुबुंफोर दं जायफोर जायफोरनि अनगा बेयाव आरो गोदानै सुबुंफोरखौ थाहैनो बेयाव मोन्थाय होआखै बे जायगायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो नेपालि नेपालि माहारिनि सुबुंफ्रा बे जायगायाव थागासिनो दङ आरो बेसोरो बे जायगाखो मोनसे टरिस्ट देसटेनेसन बा टरिस्ट प्लेस हिसाबै बिथांमोनहा बिखौ साजायदों बे जायगायाव मा मालाबाबो माने हाजो गोजौवाव जों बाइकजों थांनो हाया बे जायगायाव जोङो माने आथिंज्रोजों थाबायना थांनो गोनां जायो आरो बे जायगानि मानसिफ्रा बिखुङावहाय गिलिर गिलिर जेरै सिमेन्ट ब्रिक्स थिं बिदिनो मानि गिलिर गिलिर बुस्थुखो माइरंफोरखो मानि बिखुङाव बानानैनो बिसोरो बिथांमोना मा लांलाय लाबोलाय रोगालाय खालामबाय थायो आरो आरो बेनो बे जायगानि थासारि मोह मोजां बिथिङा बेनो बिथांमोनहा बेयाव गोदो गोदायनि जि जोंनि मोनसे ट्रे़डिसनेल बे ट्रेडिसनेलनि जि मोनसे खान्थि बिथांमोना बे खान्थिखौ बेयाव लाखिबाय थादों आरो दासिमबो बे जायगायावहाय जों मानि बाइक गोजौवाव दिखांनानै जों लांनो हाया नाथायबा जों थाबायनानैसो जों लांनो हागोन आरो बिनि मोनसे मोजां थासारिया बेनो बे जायगायावहाय गासै बुस्थुखौ जों मोनजोबगोन आरो बे जायगाया ओरैबायदि समायना हाजोनि गेजेराव मोनसे थख'नो प्लेन जायगा दं आरो बे प्लेन जायगायाव न'फोर दं आरो बे न'फोरखो बिथांमोना ओरैबायदि मोजां बानायदों ओरैबायदि साफा बानायदों बे साफा जायगायाव जों थांनो हायोब्ला माने मिथिंगानि जि मोनसे गोजोन बे गोजोनखो जों बेयावहाय बुथुमनो हायो आरो आरो आं सानो आर बे जायगायावहाय आङो बाइकजों बा गावनि लोगोफोरखौ लाफानानै बाइकजोंहाय बे जायगासिहालागै आं थांनो आंहा मोनसे सिमां दं आरो जेब्ला आङो थांगोन अब्ला बे जायगाखौ आं आरोबाव खनसे बेरायगोन आरोबाव आं बे जायगानि मोजांखौ जों आं बिजिरबावगोन